हम पोखरिमे स्नान करैके लेल जे गेलहुँ तऽ हम पहिने पानिके अन्दरमे डुबकुनियाँ काटैत छलियै हँ पानिके अन्दरमे खूब देर तक साँस रोकि कऽ अन्दर पानिके अन्दरेमे चोर नुकैआ खेलाइत छलियै हँ जेना पानिके अन्दरमे केँ बेसी देर रहि सकैया तऽ जे पहिले निकलि गेलै तकरा धप्पा कऽ दइ छलियै हन ओ चोर बनि जेतै तहि प्रकारके खेल हमसब खालेलहुँ तऽ ताहि दरम्यान हम सब जे छै से कनि मनी एँ हेलनाइ सिखलहुँ आओर बहुत विशेष प्रकार से हेलैमे एक्सपर्ट नहि छी लेकिन हे ई डर नहि होइया जँ पानि अगर बेसी गहींरो रहैत छै तऽ ओतऽ कूदि जाइत छियै आओर तहन फेर कनी दूर गेलहुँ आओर फेरो आपस आबि गेलहुँ घाट पर पुनः आपस हेलते हेलते कनीमनी हमरा हेलऽ अबैया बहुत विशेष प्रकारसँ हमरा हेलऽ नहि अबैया पानिसँ डर होइत छलऽहँ शुरुआतमे लेकिन आब डर नहि होइया हमरा सबकऽ केओ सीखयने नहि छलखिन हँ बस लोककऽ देखलिअनि हेलैत हेलैत तऽ बस ओनाहिये सीख गेलियै